हाँ मेरी एक पुस्तक बहुत पसंदी है और मैं विवेकानंद जी पुस्तक विवेकानंद जी की पुस्तक बहुत पसंद करती हूँ और मुझे उससे बहुत सारी ज्ञान की बातें और अपने कर्म करने की जो मेरी मूल पाठ हैं वो भी मुझे सीखने को मिलते हैं विवेकानंद जी की पुस्तक बहुत सारे चीज़ों से युक्त है मुझे विवेकानंद जी की छोटी छोटी बातें जो कि मेरे जीवन में उतारनी हैं और मैं उन पुस्तक को पढ़कर बहुत ज़्यादा आनंदित होती हूँ उन पुस्तक को मुझे बहुत ज़्यादा पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी होती है स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक कर्म योग है जो कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखती है मुझे कर्म युग पुस्तक मैंने छ सात बार पढ़ चुकी हूँ और मुझे उससे अनुभव होता है कि जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने गीता के बारे में बताया है उसी तरह कर्म योग पुस्तक में भी गीता का पूरा वखान किया हुआ है स्वामी विवेकानंद के वाक्याँशों की एक पुस्तक है जिसे जॉशेव जोसिया गुडविन ने प्रतिवादित किया है इन्होंने फ़रवरी नाइ एटी हंड्रेड नाइनटी सिक्स में न्यूरौक हर शहर में प्रकाशित हुआ है स्वामी विवेकानंद ने दिसंबर एटी हंड्रेड नाइनटी फ़ाइव से जनवरी एटी हंड्रेड नाइनटी सिक्स तक न्यू रॉक शहर में दो सौ अठाईस उनतीस इस्ट्रीम पर अपने किराए के कमरे में कई व्याख्याँश दिए एटी हंड्रेड नाइनटी फ़ाइव में स्वामी विवेकानंद के मित्रों और समर्थकों ने एक पेशेवर अनुलिपित गुड़वन को काम पर रखा जिन्होंने कुछ व्याख्याँशों को लिपि बद्ध किया जो बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए गुडविन बाद में विवेकानंद के अनुयायी बन गए इसके लेखक स्वामी विवेकानंद स्वयं थे इन्होंने अंग्रेजी भाषा में इस पुस्तक को लिखा था और प्रकाशित तिथि एटी हंड्रेड नाइनटी सिक्स थी अगर हम इस पुस्तक के विषय में बात करें तो पुस्तक का मुख्य विषय कर्म और कर्म योग था स्वामी विवेकानंद ने भागवत गीता में कर्म की अवधारणा पर चर्चा की थी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्वामी विवेकानंद ने कर्म योग पुस्तक में गीता भागवत गीता पर चर्चाएँ की हैं स्वामी विवेकानंद ने कर्म योग को एक मानसिक अनुशासन के रूप में वर्णित किया है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान के मार्ग के रूप में पूरे विश्व की सेवा के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने की पूरा करने की अनुमति देता है अगर हम कर्म योग पुस्तक के बारे में कुछ मूल पाठ पढ़ें तो उसमें हमें बहुत सारे ज्ञान की बातें मिलती हैं जैसे कि चरित्र पर कर्म का प्रभाव चरित्र पर कर्म का प्रभाव जब हमारा चरित्र ही ठीक नहीं होगा तो फिर हमारे कर्म का कोई मतलब नहीं होगा हर कोई अपनी जगह पर महान है जैसे कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हर कोई अपने अपनी जगह पर महान है अगर वह और कार्य का रहस्य कार्य का रहस्य भी हमारे मूल पाठ में ही आता है कार्य का रहस्य अगर हम कार्य का रहस्य बता देंगे तो फिर हमारे कार्य करने का मतलब ही नहीं होगा कर्म क्या है कर्तव्य क्या है हर अपनी मदद हम अपनी मदद करते हैं दुनिया की नहीं आत्मज्ञान है आज़ादी अच्छी है इसे जारी रखना चाहिए कर्म योग करना चाहिए